हमरा विचारसँ फोटोग्राफीपर कऽ ई अथी उद्देश्य छै जेनाकि अगर हम ककरो मुँहसँ कहबै से ई जेनाकि चोरी करै छलै केओ तऽ हम हुनका मुँहसँ कहबनि ककरोसँ ई चोरी करै छथिन तऽ ओ नहि ने बुझथिन लेकिन हम अगर ओहे फोटो हम घिच लेबै ओ फोटो देखेबै तऽ हुनका यकीन हेतै से हँ ई करै छलै ई काम ओइसँ फोटोग्राफरके बहुत अथी छै जेनाकि हम कोनो इसकुलमे भी कोइ इसकुलमे जाइ छियै तऽ कोनो बच्चा जमीनपर बैसिकऽ पढ़ाइ कऽ रहल छथिन आओर आगा एहन कोनो बात भऽ गेल तऽ ओकरा दिनसँ ने हम हमर इसकुलमे डेस्क बेन्च छै लागल से बच्चा जमीनपर बैसकऽ नहि पढ़ै अगर हम ओ फोटो हम ओ घीचकऽ सोशल मीडियापर डालबै फेसबुक भऽ गेल इन्स्टाग्राम भऽ गेल अइपर पोस्ट करबै जे ह्वाट्सअपपर स्टेटस लगेबै तऽ ओहिसँ ओ वायरल ओ सभ देखतै ओ ओइसँ जागरूकता समाजमे फैलतै से हाँ से

घीच कऽ हम सोशल मीडिया पर डालि देबै हूँ जेना भऽ गेल फेसबुक भऽ गेल फेसबुक पर डालि कऽ टैग कऽ देबै अपन दोस्त सभके अऽ इन्स्टाग्राम भऽ गेल ओहिपर मेंशन कऽ कऽ सभ पोस्ट करबै तऽ ओ एक दोसरके टैग करथिन कॉमेन्ट करथिन शेयर करथिन जइसँ कि समाजमे ओइके सुधारल जेतै ओइपर प्रशासनके नजक जेतै ओ वाइरल हेतै ओ जेनाकि भऽ गेल कुनो समाजिक कार्यके लेल जेना गाममे बहुत तरहके राजनीति होइ छै राजनीति होइ छै घुसखोरी होइ छै पैसा एक दोसरके देत अगर हम एहेन दोसर रङ्ग देख लेबैन हम ओ दोसर रङ्ग कहबैन से ई घूस लेलखिनहँ पइसा लेलखिनहँ तऽ ओ हमर बात पर यकीन नइ करथिन लेकिन ओहि जगह पर हम फोटो घीच लेबैन आओर देखा देखा सकै छियै हम दोसर के से ई फोट तऽ हमर बातपर यकीन करथिन अइसँ जे समाज मे जागरूकता फैलै छै एगो छै अमित हँ अऽ मैसेज हम भइया ओ ई समाजिक कार्यके लेल ओकर बहुत बढ़िआँ फोटोग्राफर छथिन ओ बहुत ओ बहुत फोटो घिचै छथिन सोशल मीडियापर डालै छथिन जैसँ कि समाजिक बहुत कल्याण होइ छै